हेलो हँ हेलो हँ हेलो बोलू ने कोन आदमी घुमय लेल आयल छियै हँ घुमय लेल आयल छियै कतय घुमबै शहरमे घुमबै कि गाँवमे घुमबै कि मन्दिरमे घुमबै कतय घुमबै तऽ आबू अहाँ एतय चौकपर हम घुमाए दै छी एन्नऽ जेबै सिंहेश्वर स्थान तऽ चलू सिंहेश्वर चलू भोला बाबाके मन्दिरमे वहाँ पूजो करबै घुमबो करबै यहाँ चलू हैया कुमारखण्ड कुमारखण्ड ब्लॉकमे देख लिअ बलोक अस्पताल सुनलियै आ यहाँ चलू ओहि मन्दिर सरस्वती थानके मन्दिर चलू ओतय रहबै एक दिन दू दिन पूजा करबै नहयबै धुअयबै पूजा पाठ करबै आ यहाँ होटल छै एहिमे रहि जैयौ खाउ पिबू रहू दू चारि दस दिन रहू घुमू फिरू आओर सगरे जेबै तऽ जतय जतय कहबै ओतय ओतय बता देब रिक्शा पकड़ाए देब टोटो पकड़ाए देब टोटोपर पकड़ि कऽ जेतै रहबै पैसा देतै रहबै घुमू फिरू दस दिन घुमू घुमि फिरि कऽ आबू देख लेबै गाँव घरी केहन छै यहाँ तऽ फेर देखबै सुनबै तब ने अहाँ अपना गाँवकेँ जानबै एहि गाँवके हाल समाचार अपना गाँवमे जा कऽ बोलबै कि फल्लाँ जगह गेलियै हन फल्लाँ ढङ्गके वातावरण छै जेबै तब ने हँ ठीक छै तऽ आबू घुमू फिरू पहिने आबू नहाय धुआय लिअ स्थिर भए जाउ चाय नाश्ता खाए लिअ होटलमे बैठ कऽ आ तब जाय कऽ आब सवेरे ने जेबै सिंहेश्वर पहिने चलू सिंहेश्वरमे पूजा पाठ कए लेबै टोटो पकड़ाए दै छी अतना दूरसँ अतना माइल छै चलि जाउ अतना किलोमीटर छै मधेपुरा जेबै मधेपुरासँ सिंहेश्वर जेबै पूजा कए कऽ फेर मधेपुरा अयबै मधेपुरासँ सिंहे नहि तऽ एतयसँ डायरेक्टे करबाए दै छी हम छओ सए टाका लागत करबाए दै छी अहाँ सिंहेश्वरसँ पूजा करि कऽ जयती अयती चलि अयबै ढङ्गसँ टोटोवला नेने जायत फेर एतहि उतारि देत एतय होटल लए लिअ होटलमे रहू दू चारि दस दिन रहू घुमि फिरि लिअ अपन घुमि फिरि कऽ पूजा पाठ कए लिअ आ तब जा कऽ चलू आ अपन घर जाउ गाँव गेलीके बाजबै यहाँके एहन गाँव छै एहन मन्दिर देखलियै एहन पूजा केलियै आओर की आओर हमरा होटलमे खाउ पिबू रहू आ आओर कतहु घुमयके छै तऽ से बताबू आबू सभ व्यवस्था हम करि दै छी सुनलियै सभके व्यवस्था सभकिछु करि दै छी आबू हमरा होटल छै तऽ हमे चाहै छियै कि हमरा यहाँ आदमी आबय आओर यहाँ आदमी ठहरय हँ राखू